हॅलो आं कोण उलयता आं हां आं हां हां हय हय हय आमी काडटा म्हणल्यार कशें आसा सांग आतां आमी आतांच काजींनी पावल्या हाज्या उपरान आमी सगल्यो आतां काजी जमयतली मागीर तीं वळटली सगळीं म्हुट्टी एकी कडेन करतलीं मागीर ती मळटलीं आनी मळ्ळ्या नंतर न्हय रोकडोच निरो मेळणा तुमकां आयजच जाय आसलो न्हय आं ओके आं हां तेंच तेंच किदें जालां सांग आतां आमी आतांच येयल्या ही पळय काजींनी आतां हाज्या उपरान आमी सगल्यो त्यो पुनोपाक जाय न्हय मागीर पुनोवन आमी सगली आतां एकठांय करून मागीर ते वळपाक जाय सगळ्यो काजी सेपरेट करपाक जाय ताज्या उपरान मागीर तें आतां सगळें मळ कळमेन घालपाचें आनी कमले कळमेन घालून तें धोडोपाक जाय धोडोपाक आयज आमचे न्हय चड मेळ्ळां कित्याक काल आमच्या थंय बरपूर पावस पडलो मागीर अशें तशें आमकां न्हय एक दोन वरां वयतलींच आनी तेज्या उपरान धोडोपाक एक थोडो वेळ वत थोडे वेळ वयतलो मागीर तेज्या उपरान ती बानची पडटा सगळें जें मळटा न्हय तितलेंय तें म्हुट्टे सगळें स्मॅश जाता सामकें बारीक जाता मागीर तें सगळें न्हय एकी कडेन करता एकी कडेन केल्या नंतर ताका दोरयेन न्हय आमी सारकें बांदता सारकें वांटकुळेंच बानून घेता बानल्या नंतर तेजेर तीन तरी गुणे दवरता आनी गुणे दवरून सगळो पयनीचो जो पळय बेश्टो रोस आसा जो बेश्टो पातळ येता तो सगळो रोस वयता आनी हो सगळो प्रोसेस जाता म्हणसर दोन वरां गेलीं पळय मागीर अर्दवर तरी लागता सगळें क्लीन करपाक तेज्या उपरान आमी करता उदक घेता थोडें आनी सायडीन सगलें पळय वेस्ट आसा न्हय तें सायडीन मारता कळमेर आनी तें सगळें गेल्या नंतर एक ल्हानशें काजीचें पान लायता आनी तेतुंतल्यान मागीर ती एक बॉटल दरता आनी लास्ट जें पळय सारकें उदक कशें येता न्हय तें आमी निरो म्हणून तें सप्लाय दितात कोणाकूय म्हणटकच तुमकां न्हय एक स तरी जातली तुमी येवं शकता मागीर स म्हणल्यार तशें आमी चडशें हें करनात पूण एक बॉटल आमी पन्नास रुपया घेता हय हय हय हय चार मेळटल्यो पूण साता उपरान येयात आं तुमी जाणां न्हय खंय तीं बरें बरें जाता जाता हांव धाडटा तुमकां लोकेशन आं हय बरें बरें